اگر ہمارے ہمارے گھر میں کسی کا موبائل ہو یا ٹی وی ہو خراب ہو جاتا ہے تو وہ نہ تو ایک دکان رہتا وہاں جو ہے ٹھیک ہوتا ہے جو ان ان کے کام کرتے ہیں یا پھر پہلے گھر میں دکھاتے ہیں جیسے کال نہیں آ رہا موبائل کام نہیں کر رہا یا ٹی وی نہیں چل رہا ریموٹ خراب ہو گیا کچھ بھی ہو تو پہلے گھر میں بھیا سے ہو پاپا سے ہو کسی سے بھی ہو پہلے کرانا چاہیے اگر ان سے ٹھیک نہ ہو تب دکان جانا چاہیے دکان میں جا کے ٹھیک ٹھیک کرانا چاہیے اگر وہاں بھی نہ ہو تب کسی اور دکان میں جانا چاہیے جہاں سے وہ ٹھیک ہو جائے جیسے موبائل ہینگ کرنا یا پھر نہ اگر کال بھی نہیں آتا ہم لوگ کے موبائل میں یا موبائل ہینگ کرنے لگتا ہم لوگ اپی سے ہو یا بھیا سے ہو پوچھ لیتے ہیں وہ ٹھیک کر دیتے ہیں اگر ٹھیک نہ ہو تو پھر ہم کو مبوجراً دکان جانا پڑتا ہے یا میری کوئی بھی دوست ہو ان کا بھی موبائل اگر خراب وراب ہو گیا ہو ہاں تو وہ میرے پاس آتی ہے پوچھتی ہے بتاتے ہیں یا کچھ بھی کوئی بھی پرابلم ہو موبائل میں ہو یا ٹی وی میں ہو جسے میں ان کی کچھ مدد کر دیتی ہوں اگر مجھ سے نہیں ہو پاتا ہے تب میں انہیں بولتی ہوں کہ وہ دکان میں جائے وہاں ٹھیک کرائے اور کچھ پیسے لگیں گے دے دیں گے تو پھر وہ وہاں جا کے ٹھیک کرواتی ہے جن کے ٹھیک ہو جاتا ہے یا کسی کو بھی کسی چیز میں پرابلم ہو یا میرے گھر میں بھی کسی چیز کو کوئی چیز کی پرابلم ہو موبائل میں ہو یا ٹی وی میں ہو وہ مجھ سے پوچھ لیتے ہیں یا تو گھر والے سے دادا سے پوچھ لیتے ہیں یا پاپا سے پوچھ لیتے ہیں پوچھ کے اپنا ٹھیک کروا لیتے ہیں